हाँ जी सर प्रणाम सर हमको जो है सर कुछ लाभ चाहिए आप से देखिए अभी कुछ मिल नहीं रहा है हमको कुछ रासन कार्ड वगग़ैरह बनाना है अधार कार्ड वग़ैरह बनाना है अभी कुछ नहीं है लाभ तो उसके बारे में सर कुछ बताइए जनकारी दीजिए नहीं सर अभी तो नहीं बना है जी जी जी

जी जी जी सर

जी सर जी

जी सर

जी जी

जी सर

जी सर जी सर जी आप तो सर आप आप आ जी जी आप भी कुछ कोशिश कीजिए सर जी आप भी कुछ

बहोत दिक़्क़त होती है सर और एक एक एक चीज़ जी सर एक चीज़ और भी सर कि जो हमारे गाँव में जो नलका उलका नहीं है हमारे पास नल जल भी चाहिए इतना भी मैं सुन रहा हूँ मिल रहा है लेकिन हमें अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है

जी जी जी

जी सर जी सर

जी और भी और भी है सर यह वह कुछ जी जी जी सर वह रोड वग़ैरह जो है रोड भी रो